आंथ' ति भि खौ गोदोनिफ्रायनो नायनाया नायोमोन मेल्ला गोदोथ' मोनसेल' सेनेलमोन जेनबा मोनसे सेनेलावनो बिदिनो सिरियेल कुमकुम बाय कुमकुम राकि ने राकि सावोन बिदि मेल्ला सिरियेल दंमोन आरोना बिदिनो सिरियेल नायोमोन ओमफ्राय दाथ' मबाइल ओंखारनानै मबाइलावनो बिदिनो इउटुबाव नायो संनाय खावनाय मालाबा मेक आप देलायहोनाय फेशन स' मदेल बेफोरबायदि इन्थारेस्तिं इन्थारेस्तिं बिदिनो मेल्ला भिदिअ नायो आरो आङो मबाइलाव ओमफाय आं बिजाब मोजां मोन्नायानो जाहैबाय आंथ' लेखाबो बांद्राय फरायनो मोजां मोनखायामोन ओमफ्राय आं लेखाखौनो खुनुरखमसो जेनबा स्कुलाव मोजां फास जाबोबाय थादों जेनबा आं खालि सल' ओमफ्राय सावगारि आखिनो मोजां मोनोमोन आरो सावगारि आखिनानै ओरैनो माबा बिदिनो सल' सल' मोजां मोनोमोन ओमफ्राय आंनि सल'आनो जाबाय माबा मासे सियाल आरो मासे सासे बोराय आरो ओमफाय बिदिनो बे बोरायखौ होनदों आरो बे सियाला आं नों आबौ आबौ नों थास' थारुनखौ नों रुनानै गाय ओमफ्राय आं नोंनो मोनसे बुद्धि फोरोंनि होन्नानै बेबायदि होन्नानै सियाला बेनो आबौनो बुद्धि होदों आरो दाना उनाव थांनानै थाङै थुङै दाना सियाला थास'खौ गावहासो बुरनानै जाहैजोब्बाय ओमफ्राय बिदिनो ति भि फ्रावथ' अनेक रोखोमनि बिदिनो सिरियाल सिनेमा बिदि होयो आरो ना ओमफ्राय जेनबा